फरायसालियाव आङो मोजां मोनसिननाय आयदा होनब्ला आङो दाबो बेखौनो एसे बांसिन मोजां मोनो बर' बर' राव राव हिसाबै आं बेखौनो बांसिन गोसो होनाय जायोमोन बेनि उनाव एसे क्लास देरनानै क्लास फाइफनिफ्राय हिन्दी साबजेक्ट मोन्दोमोन हिन्दीखोबो एसे मोजां मोनोमोन बेबायदिनो हिन्दीनिफ्राय आं साबसिन आं बड' साबजेक्टखोनो आं बांसिन मोजां मोनखायो आरो दाबो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो उन्दै समाव जोङो फरायै फरायै दाबो दाबो बांसिनानो बर' साबजेक्टखोनो आङो मोजां मोनो सिगांनि समाव इंलिसब्लाबो एसे गुरैमोन बेफोरखौबो एसे फरायनो मोजां मोनोमोन जेब्लानो क्लास देरलाङो बेबायदि बे समावहा जोंहा गावनि लेंगुवेज बा गावनि साबजेक्ट बर' बेखौनो बांसिन गोसो होनानै फरायबोनाय जाबाय जोङो गोबां साबजेक्टखौ आं बुंनो थाङोब्ला गासै साबजेक्टखौनो आं फरायदों फरायबोदोंब्लाबो आं बेबायदि बड'नि बायदि आङो नाम्बार बोनो हायाखै आङो क्लास अवाननिफ्राय फरायै फरायै आङो गासै हायेरसेकेन्डारि सेकेन्ड सेमिस्टारसिम आं फरायबाय बे फरायनायावबो आंहा गोबां गोबां मोजां बिहोमा मोनबोबाय आरो बिदिनो उननि समाव आं उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंना आङो लादों बे फोरोंनायावबो गोबां आयदाफोरखौ फोरोंनो हायाब्लाबो आङो बड' आयदाखौ फोरोङो आरो उन्दै क्लास जों बेफोरखौ बेनिफ्रायबो आङो उन्दै साबजेक्ट उन्दै गथ'फोरखौ आं फोरोङो बिदिनो आङो बड' आयदाखौनो बांसिन फोरोङो बिनिफ्राय आरो आरो गोबां आयदाफ्राव आं बांसिन नाम्बार मोननो हायाखै बड'नि बायदि बिदिनो बड' साबजेक्टआव आं बांसिन नाम्बार लानानै आंहा पास जाबोदों फरायनो हाबोदों बेबायदिनो उनाव आरो

बांसिन नाम्बारखौनो आं मेथ्स साबजेक्टआव आं बोनो हायाखै आरो साइन्स बे मोनसेयावबो आङो बांद्राय बुजि मोनामोन आरो हाबोआखै ससेलफ्राव एसे नाम्बार मोन्दों ससेलावबो एसे मोजांमोन आंहा फरायनाया बिदिनो गासै साबजेक्टआव आं फरायनानै फरायबोदों थेवबो आं ओं नाम्बारखौ बारा लानो हायाखै बड'नि बायदि बेनोसै